जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै कोविड लॉकडाउनमे मोबाइल फोनके बच्चासभक पढ़ाइमे कोन मदद केलक तऽ हँ मदद तऽ बहुत भेटक भेटल हम खुद पढ़ल छियै लॉकडाउनमे टेंथ पास करल छियै लॉकडाउनेमे हमरा एग्जामो ऑनलाइन होलय ओतए टेक्नोलॉजीसँ कोइ जुड़ल नहि छलय लॉकडाउनमे सभ टेक्नोलॉजीसँ जुरि गेलै हमर टीचरसभ जेकरा मोबाइल चलाबय न आबैत छलै ओसभ मोबाइलो चलाबय लगलै सभ बढ़िआँसँ करि लेलकै सभ टेक्नोलॉजीसँ जुरि गेलै पहिले हम लॉकडाउनके हमरा नहि जनय छियै लॉकडाउन की होइ छलय अब लॉकडाउन भी जानि गेलियै लॉकडाउन की होइत छै मोबाइलमे कॉन्फ्रेन्स कॉलपे पढ़ाइ होइ छलय हमरासभके एग्जाम होइ छलय गूगल ड्राइवपे तऽ ओसभ हमरासभ नहि जनैत छियै तऽ ओसभ भी जानलियै घर बैसल बैसल शिक्षा मिलते रहि गेलय स्वास्थय आब ओकर की छै नुकसान आँखपे जोर परैत छै मोबाइलके आदत लगि जाइ छै ओसभमे दिक्कत भेटल हमरा मोबाइलमे दिक्कत भेटल ओहि सभमे नेटके कमी हो जाइत छै कभी कभी तऽ ऑनलाइन क्लासमे होइत छै कभी कभी कुछ कुछ दिक्कत हो जाइत छै पहिले आदत नहि छलय हमरासभके आब आदत हो गेलय कम्फर्टेबल हो गेलय हमसभ मोबाइलमे पढ़यमे पहिले ईसभमे नहि छलियै पहिले इस्कूल जाइत छलियै आबैत छियै पढ़िके बस हो गेलय मोबाइलके यूज नहि पता छलय पहिले आब हमरासभके मोबाइलके यूज पता छै मोबाइलके कोना यूज करल जाइ छै पढ़ल जाइ छै ऑनलाइन ईग्जाम होइत छै अब कोनो कोनो सेमिनार वेमिनार होइ छै तऽ ओहोसभ ऑनलाइन हो जाइत छै घर बैठल बैठल हमसभ केलहुँ बढ़िआँसँ